म्हाका खबर आशिल्लें फामाद खबरां पत्र म्हळ्यार तरूण भारत आनी फामाद खबरां चॅनल म्हळ्यार आज तक बातम्यार दाखयतात त्यो खोबऱ्यो सगळ्योच सारक्यो आसतात अशें ना कांय खोबऱ्यो सारक्यो आसतात तर कांय खोबऱ्यो लोकांच्या सांगण्या वेल्यान छापिल्ल्यो किंवां सांगल्यो वतात